तो सर बताइए कौन कौन सी रेंज में क्या क्या कौन से फ़्लेवर में हमारे यहाँ ऑरेंज वेनिला ऑरेंज वेनिल ऑरेंज वेनिला ऑरेंज वेनिला पाइनएप्पल और कोल्ड कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी वग़ैरह

अच्छा नहीं तो कितने नग में चाहिए मतलब कितने नग चाहिए समथिंग समथिंग में उसका बजट जैसे अलग अलग फ़्लेवर पचास रुपये भी है सौ रुपये भी है दो सौ रुपये भी हैं ढाई सौ वाला भी है एक सौ पचास वाला भी तो उस हिसाब से बजट बनेगा वह अच्छा आइस क्रीम तो उसका हाँ ओनलाइन भी एक्सेप्ट है इधर है और और कैस भी वह ले लेते हैं हाँ हाँ छ चौदह तारीख़ की है ठीक है जो हाँ करवा देंगे ना चौदह तारीख़ की है तो करवा देंगे आप आडर कर दीजिए और मे को कुछ पेमेंट जमा कर दीजिए एडवांस दे दीजिए पाँच दस हज़ार जो भी आपको टोटल आपके नग के हिसाब से हैं वह हो जाएगा चालीस हज़ार रुपये के समथिंग जितने नग बनेंगे उस हिसाब से पेमेंट करना है ठीक ठीक